हाँ जी मैम नमस्कार जी मैम आप कहाँ से बात कर रहे हो अच्छा मैम मैं यह जानना चाहती हूँ कि आपके एम पी में फेमस क्या है ब्रेकफ़ास्ट में

अच्छा मैम अच्छा अच्छा मैम पोहे कैसे होते हैं मतलब कैसे बनाए जाते हैं

हाँ और मैम चाय चाय चाय अच्छा अच्छा ठीक है मैम ओके और चीले कैसे बनते हैं मैम हैलो चीले कैसे बनाए जाते हैं